जी हाँ हिंदी भाषा एक प्रमुख भाषा है और उसकी बहुत सारी विशेषताएं इसमें मुख्यतः है व्याकरण व्याकरण का शब्द का अर्थ है भाषा से बुराइयों को निकाल कर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह व्याकरण होता है व्याकरण में हिंदी भाषा को बहुत अच्छी तरीके से प्रयुक्त किया जाता है और हिंदी भाषा का व्याकरण के रूप में हम जब प्रयोग करते हैं तो हिंदी भाषा के कुछ कठिन शब्दों को सरल बना दिया जाता है और हिंदी भाषा की एक मुख्य विशेषता उच्चारण होता है उच्चारण में हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से और निम्न स्तर पर किया जाता है जिससे कि किसी को भी इसका उच्चारण आसानी से समझ में आया जा सके और वह आसानी से हिंदी भाषा को समझ सके